आंथ' उन्दै समावहाय एफाग्राबबो गेलेयामोन होम्बाबो थाइम मोनबा सम सम गेलेयोमोन आरो गोबां रोखोम गेलेग्राबो दंमोन जेरै खै खै हादु दु मार्बल बेफोरबायदि गोबां गेलेग्रा दं आरो ना बेफोरबायदिखौ गेलेयोमोन आंथ' उन्दैनिफ्रायनो ह'स्टेलाव थादोंमोन बिनिखायनो एफाग्राब गेलेनोबो मोनाखै बेबायदिखौनो गेलेयोमोन आरो ना बेफोर गेलेनायनि गोबां रोखोम एबा खान्थिबो दं नाथाय आङो एफाग्राब मोजाङैबो मोन्थिजोबा बिदिनो हादुदुफोरखौबो गेलेयोमोन खै बिदिखोबो गेलेयोमोन आरो आंथ' बिदिनो गेलेनायनि खान्थिफ्रा जादों ज' थानानैहाय हिनजावफोर गोजा गेलेयोबा हिनजावफोर गोजा ज' थानानैहाय बिदिनो सासे होसोग्राया खै होननानै होसोगोननो आरो बे हांखौ हगार हगारबाथाय हमजाबाय होम्बा थैबाय बिदिमोन आरो ना बेफोरबायदिनो मेल्ला रोखोमनि गेलेग्राफोर दंमोन आरो नाथाय बैसोआ गैला जेब्ला बेफोरनो आरो ना बेफोरनो आंनि उन्दै समनि गेलेनाय बेफोरखौनो आङो गेलेदोंमोन नाथाय दाथ' एफाग्राब बिदि देरनानैहाय गेलेनायबो जाला बेफोरनोसै आरो ना